अहाँ नैहरमे कए बहिन छी नैहरमे कहिया शादी बियाह करलक पाॅंच बहिन छियै पाॅंच गो भाए छै पाॅंचटा भौजाइ छै पाॅंचटा फेर दसटा भतीजा भतीजी छै सब पाॅंचटा फेर बेटी छै बेटा छै माए छै बाप छै सब छै सब परिवार सब एकठिमा छियै